ग्रामीण क्षेत्रमे सरकारी साधन बढ़िआँ यहाँ कि छै रोजगार नहि मिलै छै कोइ पढ़ल लिखल आदमी जे हइ से हिआँ बुड़बक बनिकऽ बैठल रहै छथिन हुनका किछु नहि होइ हइ स्वास्थ्य विभागमे कुच्छो नहि मानू किछु नहि मिललै यहाँ पढ़ल लिखल लोक हइ यहाँ घरमे बैठल छथिन कोइ कुच्छो नहि होइ हइ जिनका ई नहि होइ छै फल्लाँ नहि होइ छै यौ बौआ अहाँके नोकरी भेल तऽ नहि भेल अहाँ तऽ एतेक पढ़ल लिखल छलिए आओर किएक नहि भेल बहुत तरहके ई हइ देखै छिए हिआँ गाँव घरमे किछु भी नहि छै हिआँ जे किछु अहाँके भेल से ग्रामीण क्षेत्रमे अइसेकि अहाँके कहूँ जाइ किछु छै कभी कोनो गलीमे कोनो गलीमे रोड नहि बनल छै कभी किछु नहि बनेने छै यहाँ पढ़ल लिखल अच्छा अच्छा रोजगार आदमीसभ नहि करै छथिन फल्लाँ नहि करै छथिन चिल्लाँ भी नहि करै छथिन